अस अस करसान करसान आं अस ते साढ़ी ऐ मक्कां शक्कां राह्न्ने आं ऐं ते मक्कां साढ़ियां तबाह् होई जंदियां न ऐं इत्थें बांदर बड़े औंदे ते असें ई कोई निं पुच्छदा ऐ ऐं थुआढ़ा नुकसान होएआ ते अस केह् करी सकने आं साढ़ा इन्ना नुकसान होंदा कोई स्हाब निं अस केह् करी सकने आं ते अतें अस बाड़िया जेल्लै साग बी लान्ने हालेआं लाने मेथेंआं लान्ने प्याज लान्ने ऐं बड़ा किश लान्ने ते हालेंआं बी सुट्टी दी होंदी प्याज बी लाए दा होंदा ते इ'यै कड़म लान्ने गुंगलु लान्ने मुलियां लान्ने बड़ा किश लांदे अस अवा बांदर निं छुड़दे नेईं किश ते जां कीड़ा लग्गी जाह्ग जां ओह् तबाही करी ओड़दा जां बांदर आनियै तबाही करी ओड़ङन अस केह् करी सकने आं साढ़ी कोई सहायता निं करदा नेईं किश अस बड़े ओह् साढ़ै आई जंदे बांदर आई जंदे पैह्लें ओह्दे कन्नै बाहंदे हे दांदें कन्नै ते हून बाह्न्ने अस ट्रैक्टरे कन्नै ट्रैक्टरे कन्नै बाह्न्ने ते ओह् बीऽ जेल्लै सुट्टने ते अद्धा बीऽ जम्मदा अद्धा नेईं जम्मदा ते ओह् जेह्का जम्मदा ते ओह्का बांदर औंदे उट्ठी आं ओह् निं छुड़दे किश बी अस केह् करी सकने आं साढ़ा कोई सहायता निं करदा ऐ नेईं किश ठीक ऐ फ्ही अस केह् करी सकनेआं